हेलो हँ करैला हइ भिण्डी हइ परवल हइ सहजन हइ हरा की कहलियै करैला हइ अभी करैला हइ एक सए एक सए एक सए रुपैए किलो भिण्डी हइ पचास रुपैए हँ तऽ बरसातमे अभी महङ्गा ई एन्ने नानबे केलियै उपरसँ सभ तऽ महङ्गा होबे ने करतै अभी ई रौदी मारै सभ सबजी आर सुखि गेल छै अभी पहिने कतना लेबै कोन चीजके हेलो भिण्डी होतै सत्तरि रुपैआ करैला सए रुपैए परवलो सए रुपैए ई एतेक महङ्गा ई अभी महङ्गा छेबै करै हमहीँ जब लैलियै उतना दूरासँ महङ्गा तऽ आओर यहाँ नहि दू रुपैआ पाँच रुपैआ बचतै तब अभी सभतरि मोलैयै ने सभतरि उएह रेट मिलत बगलवला दोकान केना कम रेट बोलै हिकै बगलवला कम्मे रेट रेट ओ हुनकर कनि सबजी ताजा हुनकर नहि हेतै तऽ ओ बोलत नहि आ ओ कमयथिन नहि हम ताजा बेचै छियै बेसी अगर लेबै ने तऽ थोकेमे तब किछु कम करि देब एनाए लागत की कहलियै हँ ठीक हमहूँ लालने छियै महङ्गा करि कऽ तऽ दस पाँच रुपैआ हमरो बचतै ने उतना दूराके भाड़ा भरि कऽ जाइत आबैतमे तभिए ने हँ ठीक लेबै हम कम करि देबै हँ ओहो ओहो ओहो पचास हँ ओ अस्सी रुपैए किलो आ सभ ताजे छै बसिआ एक्को गो नहि हइ सब ता हँ से करियै